अह हेलौ मा खामानि मावनाया मोजां जायाखै ओइ नोंबो आरो फैसाफोरखौ जोंनोबो मोजाङै बुजायना होआबा नोंसोर सम सम नायफैबाय थानांगौना जोंखौ ओंखायनो खामानिखौ आरो मोजाङै माव मावाखै आरो फैसाफोरखौ थाब थाब होआबा नोंसोर माहाजोनफ्रा एसे नायफैबाय थानांगौ ना सम सम जोंखौ सानजौफुनि बेलासिनि टाइम लानानै जोंफाराबो बेखायनो इन्टारेस्त नाङा नाङा खामानि मावनाया दरमाहाफोरखौ एसे बारायना होबावदो फैसाफोरखौ

दे जों गाबोन मावहैगोन दरमाखौल' नोङो थाब थाब एसे मोजाङै होबानो जाबाय फैसा फैसाफोरखौ एसे थाब थाब बुजायना होनांगौ आरो बारायना होबावदो जोंफ्राबो फैसानि आंखाल जादों ना नै दा गोजां बोथोरनि गाननाय जोमनाय बायनो जोंनो सानसेयावनो सानसे बुजायना होबानो जाबाय गाबोननिफ्राय मावहैनोसै बिदिबालाय गाबोननिफ्राय मावगोन दे सानथाम सानब्रैसिमखौ मावहैसिगोन अह अह दे दे थांनोसै